देखियौ आइकाल्हि तऽ अपराध बढ़ले जाइ छै हमरो इलाकामे आइकाल्हि बहुत अपराध भए जाइया कत्तौ मडर भऽ जाइया कत्तौ चोरी कत्तौ छीना झपटी ई सब नहि होना चाही पुलिस प्रशासन से इहए अनुरोध करै छी जे ई सब पर रोक लगाबू अहाँ अपन ड्यूटी निभाबू अहाँ सबके रहते एना नहि होना चाही आइके डेटमे ई अपराधके चलते ई मडर भए जाइ छै कत्तौ केओ रुपैआ लऽ कऽ नहि जा सकैया कोनो रोजगार पर भी असर भऽ रहलए लोक आइकाल्हि सरकार से इएह कहब लोक आइकाल्हि बहुत बेरोजगार भऽ गेल अछि किए तऽ अगर रोजगार नहि छै तबहे ने लोक चोरी छीना झपटी खून खराबा पर उतरल छै तेँ दुआरे जे छै बेरोजगारीके चलते तऽ एना होइ छै तऽ हम आइकाल्हिके युवा से भी कहब इएह बात जेकि कने मेहनत पर ध्यान दियौ मेहनत करू अपन अहाँ कमबै पर ध्यान दियौ कमाबै लेल बहुत तरीका छै चोरी छीना झपटी मारपीट इहएटा रास्ता नहि होइ छै रास्ता बहुत होइ छै ध्यान दियौ लेकिन जे छै ने ई बेरोजगारीके लए कए सब युवाके अन्दरमे कनेक क्रोध आबि गेल छै जेकि महङ्गाइ इतना जादा छै आओर ओहिमे बेरोजगार आदमी कतऽ सए अपन परिबारके गुजर करतै ओहि लऽ कऽ ओ कने परेशान भऽ जाइ छै आओर मामला ई भऽ जाइ छै जे चोरी छीना झपटी गुण्डागर्दी इएह सब होइ छै तेँ हम जे छै बेरोजगार जे भी युवक अछि हुनको से कहब जे कनी धैर्यके साथ काम करू मेहनत करू दुइ टका मेहनतके होएत तऽ ओ नीक होएत आओर पुलिस प्रशासन से भी कहै छी जे कने अपन ड्यूटी निभाबू आओर सरकार से भी कहै छी जे कने ई बेरोजगारी पर ध्यान दियौ ताकि बेरोजगार सबके रोजगार कोनो मिलए जे ओ कमाबए अपन मेहनतके कमाइ कमाबए खाना परिबार सबके देखरेख करए आओर की कहब बेरोजगारी लऽ कऽ तऽ हर जगह पर ई समस्या छै जे बेरोजगारीके लऽ कऽ केना परिबार चलतै केना बाल बच्चा पढ़तै की हेतै केना गुजारा जेतै महङ्गाइ भी ओतने बढ़ि गेल छै गए तऽ की कहल जाय तऽ ने हमरा सब तऽ खेती सब लऽ कऽ कने कने कए मैहनत कऽ लै छी लेकिन बहुत युवा अभी अछि जे पढ़ि लिख कऽ भी बेरोजगार अछि हुनका रोजगार नहि मिल रहल छै तऽ हुनका रोजगारके कने ध्यान देल जाय आओर जे छै हुनकर रोजगार पर इएह बात कहब कने बिशेष ध्यान दए कए हर बेरोजगार युवा कए रोजगार मिलबाक चाही